گاؤں میں بجلی کے لیے دھوپ سے چارج ہونے والا سولر اس کو لوگ دھوپ سے چارج کرنے ہیں اس کے بعد رات میں بلب وغیرہ جلاتے ہیں بہت سے اچھے سولر ہوتے ہیں جس سے پنکھے وغیرہ بھی چل جاتے ہیں گاؤں میں زیادہ تر لوگ اسی طرح سے بیٹرا رکھتے ہیں بڑے بڑے اور اسی طرح سے کچھ لوگ بیٹرا اور کیا انورٹر کا بھی استعمال کرتے ہیں جو اچھے پیسے والے ہیں اور جہاں تک رہی بات کھیتوں کی تو کھیتوں میں جو پانی جو آپ پہنچتا ہے وہ نہر وغیرہ سے کم لوگ زیادہ تر اب موٹر کا استعمال کرتے ہیں جو موٹر لگانے کے بعد پھر اس کے بعد موٹر چلانے کے بعد تاکہ کھانچ کھیتوں میں پانی پہنچ جائے جب موٹر چلتا ہے بجلی سے تو جا کر کے کھیت میں پانی بھی پہنچتا ہے